जी साढ़े नौ बजे खुलता है समस्तीपुर में है जी वन प्लस के लीजिएगा कि आईफ़ोन लीजिएगा जी है जी रैम कितने वाला लीजिएगा यह आपका बाईस हज़ार का पड़ जाएगा कैश में लीजिएगा किश्त पर जी बाईस हज़ार का पड़ जाएगा किश्त पर एक दो हज़ार आपका कोई चीज़ ज़्यादा लगेगा ब्याज बढ़ जाएगा और यह आपका आधार कार्ड पेन कार्ड ई सब लगेगा फोरम भरना पड़ेगा हाँ हाँ दिन आयो किश्त भरना पड़ेगा आपको तो डाउन पेमेंट करना होगा इसमें एका साइज जो रहे छऊ और बारह होगा

क्लेम की हो जाएगा आपका

डबल यह चाहे मिल जाएगा आपको

बैटरी का मिलेगा वह पाँच हज़ार एम ए एच

एमा कैमरऊ भी अच्छा है कैमरऊ मिल जाएगा आपको अच्छा है एक सौ अट्ठाईस में मिल जाएगा चौसठ आगे मिल जाएगा चार अड़सठ का ऊ हज़ार के आसपास पड़ जाएगा एक हज़ार का सर एक तीन चार हज़ार का आपको मिल जाएगा हाँ तीन चार हज़ार का चलेगा इसका अट्ठाईस तेईस हज़ार पड़ेगा वह उन्नीस हज़ार पड़ेगा तेईस हज़ार हाँ हाँ हाँ छः एक पड़ेगा उन्नीस हज़ार नहीं ना मार्केट में तो अच्छा चल रहा है सबसे बढ़िया यह मोबाइल अभी अभी चल रहा है हाँ हाँ हाँ बहुत चल रहा है यह एमाउंट इसका बहुत चल रहा है अभी ठीक है सर आपका नाम का होगा और कहाँ रहते हैं आप ठीक है तो आइए शाम में